होय होय हां सांग कितें जालें कितले दीस जाले तुका होय होय काॅज कितें तुजें डिप्रेशनान वचपाचें कित्याक लागून तूं डिप्रेशनान आसा आं रातचें तूं सारकें न्हिदता बी आं हां कळ्ळें तूं आतां अशें स्लिप पिल्स बी घेता ना न्हिद येवपाक गूळ बी अशें कितें घेता रातचें तशें काय घेवंक ना आं बरें आतां मगो सकाळचें न्ही उठलें की ना मेडिटेशन कर हां धा मिण्टां खातीर इवन तुजें डायट आसा पय जेवपाचें जेवण बी तें सुद्दां तुका मोडिफाय करपाक पडटलें फास्ट फूड बी आसा तें अवाॅयड कर म्यू म्यूजीक बी आयकय कळ्ळें आनी एकदम स्टडी करीत रावनाका इन बिटवीन तूं ब्रेक बीन घे कळ्ळें आनी कशें सपाॅज तुका तुजे फ्रेंड्सा वांगडा अशें कम्फरटेबल दिसता उलोवपाक किंवां तुजे फेमिली मेम्बरसा कडेन तुका उलयन दिसता जाल्यार तेंचे तूं उलोवपाचें एकटें रावपाचें ना कळ्ळें स्ट्रेस घेत नाका एक् स्टडी सदाचें आसता एक्जाम सदाचें आसता बट अशें सामकें प्रेशरायज जावप ना कळ्ळें आं डिप ब्रिथिंग एक्सरसायज करपाची रेगुलरली एक्सर्सायज कर म्युजीक आयकय तुका कितें आवडटा आनी ते गोश्टी तूं कर कळ्ळें होय हांव एव्हेलेबल आसता आयचे सेटरडे आसता मुगो आनीक वेनेसडे आसता बुधवाराक आं हां नांव कितें तुमचें सोनिया न्ही आं आं हां बरें